असां घर में जेके बि रोटी भोजन ठाहियूं था कयूं था उन में असांखे इहे ऐं शयूं त कम असांखे ईंदियूं ई आहिनि हर कंहिं भाॼीअ में कंहिंमें पाण खे मसालनि जी ज़रूरत थी पए नारेल जे जे बूरे जी ज़रूरु नारेल जी ज़रूरत थी पए खंड त ऐं इ शौंक ई नई आहे मिठ मिठाइण खाइण में मना पहिरे नंबर ते हाणे इन में घणियूं भाॼियूं जेके ठाइजनि थियूं उन में नारेल जो बूरो कम ईंदो ई आहे उन में नारेल ई मिठाइयूं बि ठहंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजे उन में माए में नारियल ई बर्फी अलॻि ठहंदी आहे भाॼियुनि में बि ज़रूरत पवंदी आहे ऐं चिकन ऐं उन्हनि में पंहिंजो भाॼियुनि में दम आलू ऐं इहे पंहिंजो मलाई कोफ्ता हिननि में लाग ठाहिण जे लाइ नारेल जो बूरे जी ज़रूरत पवंदी आहे मसाला त खपनि मसाला त शौक़ीन हूंदा आहियूं अलॻि अलॻि ऐं टाइप जा मसाला विझी करे ऐं खंड में त खंद जे ख़्याल खां त असांखे पंहिंजो आहे ई आहे सिंधी माना लोलो ठाहे त खंड खपे ऐं मालपूड़ो ठाहे इहो कूटी ठाहे त खंड जी त असांजे यूज़ तमामु तमामु ज़रूरु घणी हूंदी आहे उहो हर कंहिं खाधे जी शयुनि में इहे शयूं खपनि ई खपनि मसाला चीनी नारेल ॿई टई शयूं जी ज़रूरत पवंदी आहे